अजी अगर हम बात करते हैं पसंदीदा किताब की तो अभी तक की मेरी पसंदीदा किताब रामायण और महाभारत रही हैं और रामायण की कहानी बहुत अच्छी रही है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है अगर हम महाभारत की भी बात करें तो उसमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है रामायण में जैसे की जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हमने पड़ा है कि उनकी जन्म से लेके उन रावण को मारा उनने वो चीज और उसके बाद जब वो अयोध्या वापस लौट के आए उसके बाद सीता जी के साथ उनका अभिषेक करा गया और राज्याभिषेक किया गया और उसके बाद फिर उनने आगे भी जो भी उनके बीच रहा सीता जी को फिर और से वनवास जाना पड़ा था वो उधर चली थी तो काफ़ी उसकी कहानी काफ़ी अच्छी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है राम जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो अपने पिता के वचनों के लिए उनने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया था अगले चौदह वर्षों के लिए तो हमें उनसे एक मर्यादा सीखने को मिलती है अनुशासन सीखने को मिलता है मां बाप के प्रति प्यार सीखने को मिलता है लक्ष्मण जी से हम को एक भाई के प्रति आदर सम्मान सीखने को मिलता है सीता जी जिसे अगर हम देखें तो उनसे अपने पति का साथ हमको देखने को मिलता है और हनुमान जी की भक्ति से हमको एक अच्छी भक्ति सीखने को मिलती है तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो रामायण हमको सिखाती है और मेरे हिसाब से हर बच्चे को रामायण पड़नी भी चाहिए